میرے بچپن میں جو کھیل کھیلے ہم جو سوں کبڈّی میں حصّہ لیے اور وہ کھیل بعض کھیلوں جو بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے گلی ڈنڈا بول کہ وہ تو ناپید ہے بہت سے کھیل اب کھیلے ہم بالس وغیرہ کو نہیں کھیلے تو اس کے اقسام اب پورے یاد تو نہیں ہے اب تو نہ